हेलौ अहाँ ड्राइवर साहिब बजै छी परीक्षा छै पटनाके रास्ता बहुत जाम छै तऽ पता रहै तऽ दोसर रास्ता बताय दू जल्दी पहुँच जाउ परीक्षा नहि छुटै टाइमपर पहुँच जाइम आओर टाइमपर परीक्षा दे देम परीक्षा दैमे कागज उगज सब मिलि जाइ हय टाइमपर आओर क्वेश्चन नहि छुटै टाइमपर सब कुछ हो जाइ अऽ जेतना पैसा लगे उतना हम देम लेकिन टाइमपर पहुँचा दू